आसा घरा कडेन आं कित कितें जालें कितें खायल्लें कितें कांय खायल्लें ना तेणे राती बरो आसलो

मागीर आता तुमी कित केलें

मागीर कितें दुखता बीन आंग बी गरम जाला कित जालां तें पळयलां तुमी

मागीर आता तुमी थिंगा फर्स्टएडा कितें केला काय म्हाका यो म्हणटा

मागीर तुमी आता कितें तुमगे तुमचे मार्फत कितें करूंक शकता तुमी काय आमी येवपाचें ना कित्या आमी हांव येवपा जाय जाल्यार हांव येता केर घेवपा जाय नी तुमी तुमच्या दृश्टीन उपाय केले अशे जाले ना म्हळ्यार तेका बऱ्याक बरें दिसना जाल जाल्यार हांव येता म्हणजे तशे जाल्यार हांव येता एक धा मिनटान पावतलो ना तें कितें आसता जेन्ना मा पप्पाक आपय म्हणटा जाल्यार तेजे बरबर वचप बरें नी कित्याक तेका आनीक कितें प्रोब्लेम कितें आसा जाल्यार म्हाका तो सांगूंक शकता बरें